हमरा एहि सब झूठ सबसँ नहि यऽ विश्वास नहि यऽ झूठ सबकेँ जेना हमरा आरके अथी गाँव घरमे झाड़ फूंँक करए रहए तऽ झाड़ फूंकसंँ लोक सही होइत रहए कोई नहि होए रहए सही तऽ हमरा ओ विश्वास नहि यऽ जे झाड़ फूंँकसँ सही हेतए केओ एहन रहए केओ एहन व्यक्ति छै जे हाथ देखबैत रहए पण्डित सबसंँ तऽ कहए बढ़िआँ छै पण्डित सब पत्थल लए लैत रहथि कोइ पत्थलसँ हमर ग्रह कटतै ओ ग्रह नहि कटैत रहए पत्थलसँ एहन ओ कोइ लोग से जे अथी कहलक नहि पण्डा जे आबए छै ओकरोसंँ हाथ देखबिए ओहो बहुत बढ़िआँ बोलए छै ओहो एहन रहय जे हाथ देखलक ओ सबसँ हमरा सबके विश्वास नहि होइए ओ तऽ देखि लइए हाथ लेकिन ओ गलते देखि लेइए भेल किछु देखलक किछु झूठो बताए देलक ओना नहि होबाक चाही तकर बाद ओ की केलक की कहए छै दोसर ओ ओझा आएल कहलक जेकरा ई छै हे ओकरा हे ओ छै एकरा हे ई घरमे होइत छै हे ओकरा हे ओ घरमे होइत छै ओ घरमे सबके विश्वास नहि भेल तऽ नहि भेल तऽ केना भेल तकर बाद ओ की कहए छै झाड़ फूंक कैलक ओ ओझा तऽ कहलक हे ई तऽ आओर बेसिए भए गेल जे कम भए गेल आब तऽ डॉक्टर आरके सुविधा भेलए तऽ लोग डॉक्टर आरमे भागल नहि देखबए ओझा गुनी आर ठकि लए रहए झूठेसंँ जे जवान बरबाद कए दए रहय लोकसब